पिछले कुझु सालनि में लखनऊ में इलाही तरीक़े जो बदलाव थियो आहे की जेके बि सड़कां आहिनि सभु नईं ठाती अथऊं पार्कनि में सुठा सुठा एक्सरसाइज़ जा उपकरण लॻाया अथऊं की जंहिंखे पैसो न हुजे हू पार्क में वञी करे पंहिंजो वर्कआउट करे सघनि इन्ही जे अलावा सरकारी मदद बि इलाही अचे थी सभिनि सेक्टर में हरु माण्हू लाइ कुझु न कुझु अचे थो चाहे अनाज आहे या ॿियो कुझु शयूं आहिनि जेकी सरकार ख़ूब विराहे थी हरु तबक़े खे सरकार ध्यान में रखी करे इहो कमु करे थी